مارشل آرٹس نے صرف ایک خود دفاع کی تکنیک ہے بلکہ یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی ہے حد فائدہ مند ہے بےحد فائدہ مند ہے یہاں طریقے ہیں گیارہ طریقے ہیں جن سے مارشل آرٹس آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متأثر کر سکتی ہے فٹنس میں بہتری مارشل آرٹس جسم کو متحرک رکھنے رکھتی ہے جس سے قوت لچک اور برداشت میں اضافہ ہوتا ہے وزن میں کمی مسلسل پریکٹس کے لیے کروانے جلانے اور مدد دیتی ہے جو وزن کم کرنے میں مؤثر ہے دل کی صحت دل کی دھڑکن کو بڑھوا کر دل کی مضبوطی میں مدد دیتی ہے